बिहारके शिक्षा व्यवस्था अभी ठीक छै पहिले तऽ ठीक नहि रहै इसकुलमे भी शिक्षाके स्तर अब बढ़ि गेल छै आओर पाठ्यक्रममे भी हमेशा पढ़ाई होइते रहै छै शिक्षा शिक्षासब सँ आब बिहार सरकार विकसित भऽ रहल छै इसकुल सबमे पढ़ाई उढ़ाई हमेशा होइत रहै छै अच्छा अच्छा सब टीचर एलै हँ अच्छा अच्छा सब इसकुल खुललै हँ प्राथमिकसँ लैके माध्यमिक तक माध्यमिकमे भी इसकुलमे भी हमेशा पढ़ाई होइत रहै छै उच्च स्तर बोलै तऽ उच्च स्तरमे भी शिक्षाके हमेशा पढ़ाई मतलब पढ़ाई होइते रहै छै आओर उच्च स्तरसँ लैके निम्न स्तर तकमे भी बिहारमे ठीक पढ़ाई अच्छा चलि रहल छै आओर बिहार सरकार जे छै उ हमेशा शिक्षा शिक्षक सबके हमेशा अच्छा अच्छा शिक्षक सबके चुनलकै जे क्वालिफाइ करले छै आब तऽ बी पी एस सी वला सब शिक्षक जे छै आब ओकर सबके चुनाव होइ छै ताकि बच्चा सबमे अच्छा अच्छासँ अच्छा शिक्षा पहुँच सकै अच्छासँ अच्छा जानकारी मिल सकै ताकि बच्चा आगू विकास करै विकसित करै आगू अपन बिहारके विकास करै आओर अइसँ जे छै अपन बिहारके विकासके कार्य आओर अपन बिहारके विकास हेतै आओर समाजिक स्तर विज्ञान गणित ई सबके अलग अलग शिक्षक जे छै अलग अलग सब किछु पढ़ाबै छै अलग अलग सब सब विषयके अलग अलग शिक्षक सब विषयके अलग अलग सब किछु सब अलग अलग क्लास अलग अलग शिक्षक सबमे छै सब इसकुलमे सब कॉलेजमे अच्छासँ पढ़ाई होइ छै अभी हम भी वी वी आइ टी कॉलेजमे पढ़ै हँ अभी वी वी आइ टी के शिक्षा पद्धति अभी बहुत अच्छा चलै हँ बहुत अच्छा तकनीकसँ चलैए अभी बहुत अच्छा पढ़ाई चलैए हम भी इहै कॉलेजमे नाम लिखेने छियै बी टेक खातिर बी टेक करै लए अयलियै हमे ओकर बाद हम प्लेसमेंट लेबै यहाँसँ प्लेसमेंट लियैके बाद कोनो हम बिहारके अपन विकासके बारेमे सोचबै ताकि ओकर बिहारके हम सबसँ पहिले तऽ बिहारके शिक्षा पद्धतिके ठीक करेबै बिहार सरकारसँ हमर निवेदन छै की बिहारमे आओर जादा ध्यान दिया जाय